پینٹنگ شروع کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کی ذاتی دلچسپوں اور پینٹنگ کے مقصد پر منحصر ہے میں ان میں سے کچھ طریقوں کا ذکر کرتا ہوں انسپائنشرشن آغاز بہت سے فنکار کسی خاص منظر جذبات یا خیال سے متاثر ہو کر پینٹنگ شروع کرتے ہیں یا کسی خوبصورت قدرتی منظر شہر کی گلیوں یا کسی خیالی یا ذاتی تجربے پر مبنی ہو سکتا ہے قدرتی مناظر پہاڑ دریا جنگلات اور سورج غروپ جیسے قدرتی مناظر پر کام کرنا ایک کلاسک طریقہ ہے ان میں رنگوں اور روشنی کے کھیل کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو فنکار کو زیادہ تخلیقی انداز میں کام کرنے کی آزادی دیتا ہے کھردرا خاکہ پینٹنگ کا آغاز عام طور پر ایک سادہ خاکہ سے کیا جاتا جاتا ہے اس میں مختلف اشکال لائنوں اور مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پورے منظر کا ابتدائی ڈھانچا واضح ہو جائے